बिल क हिकु नंढिणो बिजनिस चालू कयो आहे जेको आहे चक्कीअ जे अट्टे जो अट्टो चक्की में पीसे करे त हुन लाइ रोज़ु चक्की हलाइणी पवंदी आहे त केतिरो बिल ईंदो मूंखे हिसाबु करिणो जी ज़रूरत आहे त तव्हांखे रेट जे बारे में यकीन हुजे इलेक्ट्रीसिटी इलेक्ट्रीशन खां मूंखे ॿुधायो न केतिरो भई केॾी महिल टे हज़ार थो अचे अंदाज़े त मूंखे सवलो ॿुधायो न तव्हां केॾी महिल चारि हज़ार थो अचे ऐं चक्की त रोज़ु थी हले केॾी महिल वधीक बिल थो अचे त मूंखे अंदाज़े तव्हां खां सलाह वठिणी हुई त मूंखे थोरो इस्ट्रक्चर समुझायो तव्हां इलेक्ट्रीसिटी जो टैरिफ़ कीअं आहे ठहियल हिन हिसाब सां तव्हां मूंखे ॿुधाईंदा त सुठो लॻंदो सलाह इनकरे मां तव्हां खां वठा पेई कि छाहे कि केॾी महिल चैकिंग ॾाढी घटि थी अचे त बि बिल वधीक थो अचे ऐं केॾी महिल एतिरो घटि हले त वधीक बिल अचे त कीअं ख़बर पिए त हिसाबु मुंहिंजो कीअं केतिरो ख़र्चु थियो कीअं हिसाबु कयां मां हुनजी हिसाबु करण जी ज़रूरत आहे पर मूंखे समुझायो तव्हां ॿुधायो सलाह ॾियो कि मां कीअं हिसाबु कयां अहिड़े हिसाब सां तव्हां मूंखे थोरी सलाह ॾियो त अंदाज़ो मूंखे ख़बर पिए कि इहो बिल सही आयो आहे कि घटि वधि त कोने वधीक त कोने